हाँ गूड ईव्निंग मैम हाँ जी मैम बोलिए

मैम में तो खाली पैकिजींग करती हूँ बस का ये रहता है की कभी कभी लेट हो जाते हें जैसे अब हम लोगों के पास तो गाँव वाँव में जाते हैं तो इतनी सुविधाएं तो हमारे पास है नहीं आप हमें बाइक सुविधा दे दीजिए तो सही होगा अब हम जाते हैं कभी कभी गाँव में दूर हो जाता है टाइम लग जाता है और ऐसे में कभी कभी साइकिल पंचर भी हो जाती है तो इसके लिए बहुत समय लगता है जाने के लिए इसलिए हमसे ऐसे तो कोई गलती नही होती है लेकिन कभी कभी यही होता है की देर तक पहुँचते हैं क्योंकि सुविधा भी बस यही है की साइकिल है उसी से देके देने जाना है जी जी हाँ जी मैम हमारी तरफ से तो कोई गलती नही होती है बस यही थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं कि लेट पहुँचते हैं बस जी ओके ओके थैंकयू मैम थैंकयू